हां बड़िया हारियां ऐसियां जगह न जित्थें अस घूमने फिरने जन्ने होन्ने ते कोई बी ऐसी कदैं कोई जरूरत पेई नी ऐ अस बी उत्थें जाइयै कुसै ई सेफ्टी गल्ला आखचै सक्योरिटी गल्लै आखचै कि डोगरे लोक बड़े अच्छे होंदे बड़े हैल्पफुल होंदे अस जित्थै जित्थै घूमने गे आस पास दे एरिये च उत्थै लोकें साढ़ी म्हेशां मदद कीती एह् डोगरे लोक इं'दी जबान बी बड़ी मिट्ठी ऐ उं'दा सभाऽ बी बड़ा मिट्ठा ते डोगरे लोक जेह्के होंदे ओह् म्हेशां बड़ी ज्यादा मदद बी करदे लोकें दी ते इस गल्लै कदें असें लग्गेआ नी ऐ कि असें कोई सेफ्टी दी जरूरत ऐ जां असेंई कोई सिक्योरिटी दी जरूरत पौंदी जिसलै अस आस पास दे एरियें च ट्रैवल करने जियां ओह् तुसें गाना सुने दा होंदा मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे बस जियां एह् गाना इ'यै देआ डोगरे लोकां सभाऽ होंदा ते इस सोआल कन्नै आ'ऊं थोह्ड़ी सैह्मत नी ऐ मिकी नी लगदा असें कोई ऐसी जरूरत ऐ